हमर क्षेत्रके मुख्य शैक्षि शैक्षणिक संस्थान अइ जे हमरा गाँवमे एकटा प्राइमरी इसकुल अइ जहाँपर आठमा तकके पढाई होइत अछि ओहिके बाद हाइ इसकुलके लिए हमसब अपन गाँवके तीन किलोमीटर दूर सुखपुर हाइ इसकुल छै जहाँपर नवमी दशमी आओर प्लस टू पढाई होइत अछि आओर विश्वविद्यालयके लिए कॉलेजके लिए बी एस एस कॉलेज जगरनाथ मिश्र कॉलेज सुखपुर हाइ इसकुल ई सब जाहिमे अहाँ जे छै जे इण्टर आओर ग्रेजुएशनके तैयारी कऽ सकैत छी आओर आओर जे हमरा यहाँ जे यूनिवर्सिटी छै मधेपुरा यूनिवर्सिटी उपेन्द्र नारायण यूनिवर्सिटी वएह यूनिवर्सिटी हमर जिलाके सब कॉलेज ओकरे अन्दर आबै छै तऽ ई सब हमरा क्षेत्रके मुख्य शैक्षणिक संस्थान छी जाहिसँ हम ओतयसँ ग्रेजुएशन लेवेल आओर इण्टर लेवेलके तैयारी करि सकै छी